राजनीतिक हासिये परमे यए से हमरा घनश्यामपुर प्रखंड पड़ैए ई घनश्यामपुर प्रखंडके दूगो एम एल ए छलथि एगो भए गेलथि अहाँके सिद्दीकी साहेब जे सांसद छलथि ओ घनश्यामपुरके काटि कऽ लए कऽ चलि गेलखिन अपन अली नगर बनेलखिन आ एकटा गौरा बौरामके विधायक जे छलथि से गौरा बौराम चमकेलखिन मने हमर घनश्यामपुर प्रखंडके ओ काटि कऽ अलीनगर लए गेलथि आ एगो विधायक छलथि से अहाँके गौरा बौराम बनेलथि तऽ ई राजनीतिकमे एहिठुमा एकटा विनोद मिसर जे छलथि से ओ मियाँ मिसर बनि गेलथि ब्राह्मणके हम हुनका करीबी सहयोगी मुद्रिका देवीके सङ्गे गेल रही हम हुनका कहैत छलियनि दुःख तकलीफ आ ओ दुःख तकलीफ की हमर बुझताह ओही पार्टीसँ मोल कए लेलथि हम हुनका शरणमे गेलहुँ ओ चलि गेलथि ओहि शरणमे हासिये परमे नेतेगणसभ एतहु रखने छथि आ ई बंदर बाँट जकरा कहै छियै बंदर बाँट सरकारी योजनाके बंदर बाँट भ्रष्टाचारके जड़ि जे देखियौ तऽ अहाँ पालीमे अहाँ योजनासभके देखियौ जे अहाँके प्रतिनिधि यए तिनकर खाता देख लियौ आ आम आदमीके खाता देख लियौ जे सरकारी योजनाके रोड नाला कल जे देलखिन से निनानबे परसेन्ट ओसभ खाए अपने खेलथि हेँ आ अपने चहेतीके ओसभ देलखिन हेँ अपन अपन आदमीके देलखिन ओसभ जे विकासके नाम परमे सभकिछु ऑन ग्राउंड चौपट कयने छथि राजेनेताके ईसभ मिलीभगतसँ ईसभ गामके दुर्दशा यए जे राजनेतासभ जे जे छियथि जे प्रतिनिधि छियथि अहाँ हुनकर प्रॉपर्टी देख लियौ आ जेना हमसभ फौजी छी दिल्ली मद्रास बम्बइमे कमाइ छलहुँ तऽ गाम भेजैत छलहुँ आ हमरसभके हैसियत देखियौ दुनूमे अपनेमे पता चलि जायत जे ई राजनेता की केलखिन जकरा कहैत छी कफन घोटाला वर्दी घोटाला सुनै छलियै कफन घोटाला बॉर्डर परमे वर्दी घोटालासभ गाममे ई डी जे छापा मारैत छथिन एखन ई मोदीजी तऽ भगवानके रूपमे काम करैत छथि ई ई डी तीडी जे मारै छथिन से गाममे हुनकर तार छनि जुड़ल उएह आदमीसभ गामेमे छथिन उएह पार्टी हुनको भोट दैत छथिन उएह पार्टीके तार छनि ई भए गेल छोटका माछ ओ भए गेल बड़का माछ तार तऽ एतहिसँ भ्रष्टाचारके जुड़ल छै जकरा कहैत छै गाम देखियौ गाम सुधारू तऽ गाम सुधारबै तखन ने देश सुधरतै भ्रष्टाचारीके जड़ि यए तऽ कोयला परमे जा कऽ देखियौ डीहवारक स्थानके देखियौ पाली पंचायतके देखियौ ओही पाली पंचायतसँ अहाँके भू माफियासभ अहाँके ब्लॉकमे बिना घूससँ कोनो काम नहि होइत छै थाना परमे काम नहि होइ छै बिना घूसके भ्रष्टाचारके जड़ि यए घनश्यामपुर भ्रष्टाचारके जड़ि यए घनश्यामपुर प्रखंड ओहिठिमा बिना लेन देन पैसा से नहि हैत पैसा यए तखन तऽ ओ बी डी ओ साहेबके फाइलो घुसबै छनि जमीन पर्चीधारी सभके आ जेना कए टा ई अपराधी छथि सी ओ साहेब सभके जे जे जमीनके दाखिल खारिज नहि करबाक चाही आ ओ चलि गेलथि से ओकरो दाखिल खारिज कए देने छथि घनश्यामपुर प्रखंडमे ई भू माफियाके जड़ि कहल जाय एहिठाम डीहवारक स्थान डीहवारक बाबासभ अहाँ जा कऽ स्वयं देख सकैत छियै आ ई जे संजय झा संजय झा जे कहै छी ओ मंत्री छियथि हुनके ई रोड छियनि सामनेमे बनायल ई कतहु कतहु छोड़ि देने छथिन आ कतहु कतहु बना देने छथिन आ उएह रोड जे अहाँके फोर लेनमे मिल जायत तऽ आधा दुःख गामके दूर भऽ जायत ई संजय झाकेँ अहाँ कहियौन संजय झा माननीय आ इहो मैथलिएके छियथि ई अहाँके ई घनश्यामपुरे प्रखंडमे कनि हाट ताट बनैलथि हेँ रहुआ संग्राम हुनकरो घर भेलनि ओ एहिमे इंटरेस्ट लैत छथि मैथिलीके बारेमे तखन ई रोडसभके बारेमे इंटरेस्ट लेताह तऽ आओर धन्यवाद